प्रणाम सर कहलहुँ हँ कि सुनैत छी कि मिथलाञ्चल तऽ बहुत नीक छै लेकिन फिर भी की कहैत छै जे छै से हम जे जा रहल छलहुँ हँ कोनो कामसँ तऽ मुजफ्फरपुरके काम छलैया तऽ ओतऽ हमर पर्स किआ छिना गेल ई समस्या सब किएक अहाँकेँ गावँमे भऽ रहलैया मुजफ्फरपुरमे छिना गेल हम जरूरी एगो काम छलैया एहि लऽ कऽ हम जा रहल छलहुँ हँ पर्समे छलैया ए टी म कार्ड क्रेडिट कार्ड किछु पैसो छलैया ईहे सब छलैया ई सब नहि मिलत तऽ फेर बहुत बड़का समस्या भऽ जाएत ने हँ किछु पैसो कौड़ी छलैया जादा नहि छलैया पन्द्रह बीस हजार रुपैओ छलैया नहि ई सब नहि छलैया ई लगभग लगभग दुए दिसम्बरके छिना गेलै लेकिन हमरा आहाँकेँ कॉल नहि लागि रहल छलैया एहि लऽ कऽ हम एकदमसँ तबाह छलहुँ लेकिन आइ देखलहुँ फेर लगाकऽ तऽ आहाँकेँ कॉल लागि गेल आहाँकेँ कॉल नहि लागि रहल छलैया हूँ की की कहलहुँ नहि पहचानके तऽ नहि छथि ओ आदमी लेकिन ओ रहथिन छओ आदमीसँ लगभग छओ आदमीसँ हमर पहचान पहचानमे तऽ केओ नहि रहैया लेकिन हमरा लागल जे ओ गिनतीमे रहैत छओ आदमीसँ नहि पैदल नहि रहथिन गाड़ीसँ रहथिन दऽ दू चक्कासँ रहथिन नहि ओ सब तऽ देख पयलियै तऽ पचपन साठि एगो गाड़ीके ना नम्बर रहैया पर डो दू तीन गो नम्बर गाड़ी रहै नहि ठीक छै चाचा तऽ हम बादमे गप सप करैत छी ठीक छै राखू हँ तऽ ओहे सबकेँ समस्या छै तऽ ओहिके समस्याके हाँ तऽ तब रखने छलै तऽ हम बिसरि गेल छलहुँ हँ फिलहालमे एगो हमर दोस्त जे छलैया फरे फरेण्ड जे छलैया ओहो कहलक की तीस दिसम्बरके शायद से हमर अथी भऽ गेल की कहैत छै अथी भऽ गेल की कहैत छै परेशान हँ हँ अथी किनायल रहए बास्केट किना गेल रहए नहि तऽ कम्पलेन करऽके लेल हुनका नम्मर नहि छलनि ओहिके लेल हुनका ओकरा नम्मर देलियै ओ आब आहाँकेँ कम्प्लेन करत ठीक छै ठीक छै

ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै आब राखैत छी सबटा ओहिके बादमे गप सप करैत छी ठीक छै